मूंखे बाग़बानी जो शौक़ु बचपन खां वठी हुओ मुंहिंजो पीउ ग़ुल फुल वैद्ध जूं दवाऊं वबाऊं जड़ियूं बूटियूं सब बाग़बानी लॻाईंदो हुओ असां वटि कच्ची ज़मीन हुई पोइ मां शादी करे आयसि त थोरे टाइम खां पोइ मां पंहिंजी जॻह कची ज़मीन हुई उते मां पंहिंजा बाग़बानी पोखी जंहिंमें ग़ुल फुल पौधा पोखणु लॻियसि ऐं पाड़े वारनि जा बि ॾिठमि पाड़े वारी सुठा सुठा पौधा पोखंदी हुई उन खां पुछी पुछी मां पोइ उन खां सिखियसि धीरे धीरे करके करे पोइ मां उहे ग़ुल फुल पौखियमि ऐं जीअं जीअं मां किताब कापियूं किताबनि में पढ़ी पढ़ी पोइ छा कहिड़ी ज़मीन में कहिड़ो पोखिबो कहिड़ी मिटी विझबी कहिड़ो खाद विझिबो छा छा विझिबो सभ किताब मां पढ़ी पढ़ी सभ कंदी हुअसि माण्हू मूंखां ॾिसणु ईंदा हुआ त भई वाह तव्हांजी त ॿई बाग़बानी ॾाढी सुठी आहे छा छा छा विझंदा आहियो पोइ मां दरियुनि ते बि पौधा रखंदी हुअसि ऐं लटकण वारा पौधा बि रखंदी हुअसि